मुंहिंजो अनुभव जेको आज़मुंदो हुओ नंढिड़ी स्कूल में गुजराती स्कूल में नौकिरी हुई तॾहिं श स्कूल जे अंदरि बाग़ बाग़ीचा लॻायां हुआ गुलाब जा गुल ॿिया घणेई फल फुल जा गुल जेतुन जा वणनि जा इहे सभु बाग़ीचो लॻायो हूंदो स्कूल वेंदा आहिनि त इहे मौज़ूदु आहे ऐं उते पाणी क्यारनि में पायो वेंदो हुओ बारनि खे गॾु मदद कंदा हुआसीं खॾा खोटे हुन में वण पोखींदा हुआसीं वृक्ष दिन ईंदो हुओ जेको सरकारि जो उते बि असां सभु गॾिजी करे ॿार सां वठी शहर में वञी करे वणु पोखे ईंदा हुआसीं अहिड़ी तरह मूंखे अनुभव सुठो हुओ